چائلڈ لیبر بری چیز ہے جس سے بچوں كا مستقبل برباد ہو جاتا ہے وہ اپنے پڑھائی پر دھیان نہیں دے پاتے وہ پڑھائی نہیں كر پاتے ہیں تو جیسے كہ چائلڈ لیبر كے دو پہلو ہیں ایک یہ كہ بہت سے بچے مجبوری میں چائلڈ لیبر كرتے ہیں جن كے والدین نہیں ہیں یا پھر جو یتیم ہیں تو ان كے ساتھ وہ مجبوری ہے اور بہت اور دوسرا یہ كہ ان كو زبردستی چائلد لیبر میں دھكیلا جاتا ہے ان كے گھر والے زبردستی زبردستی ان سے كام كرواتے ہیں تو ایسا چاہیے كہ ایسا مطلب ایسا نہیں كرنا چاہیے تاكہ بچوں كا مستقبل نہ برباد ہو سكے ہر بچے كو حق ہے كہ وہ اپنے زندگی جئیں تو اسی لیے حكومت كو چاہیے كہ اس چائلد لیبر پر دھیان دے اس كے لیے كچھ كام كرے تاكہ بچوں كی مستقبل نہ برباد ہو سكے یا بچے اپنی پڑھائی كر سكتے ہیں اور اپنی پڑھائی كر سكیں اور آگے چل كر كچھ بن سكیں لیكن اگر وہ چائلڈ لیبر میں چلے جائیں گے تو وہ اپنی تو كوئی پڑھائی نہیں كر پائیں گے اپنی مستقبل ان کا برباد ہو جائے گا تو اسی لیے چاہیے كہ حكومت اس پر كوئی كام كرے